असांजे मु शहर में जाम सुठा ऐं सो सो स स खाइण जे स्वादिष्ट वारा ख खा अहिड़ो ख नास्ता मिलंदा आहिनि जीअं त हितां जी प्रसिद्ध आहे दाॿेली दाॿेली ॾाढी सुठी हूंदी आहे उहा असांजे गुज गुजरात में मशहूरु आहे ऐं असांजे हितां जे ढाबनि जा नाला बि काठियावाड़ी व्यं काठियावाड़ी व्यंजन ऐं ऐं चामुंडा रेस्टोरेंट आहिन ऐं हितां जे गुजराती थाली हिते मिलंदी आहे हिते जलेबी फ़ाफ़रा ऐं खमण बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे असां वटि ॾाढियूं सुठियूं ॾिस सुठा सुठा नास्ता मिलंदा आहिनि ऐं ऐं टिफ़िन में बि गुजराती रो रोटी मिलंदी आहे ऐं थालीअ में बि गुजराती रोटी मिलंदी आहे जंहिंमें छाछ दाल भात पूड़ी र रोटी जुअर जी मानी ॿाजरी जी मानी इहे सभु रोटी थालीअ में मिलंदा आहिनि ऐं हिकु ॿ शाक बि मशहूरु हूंदो आहे हिते भाकड़ी बि ॾाढी सुठी मिलंदी आहे ऐं टमाटे जो ऐं सेव टमाटे जो शाक बि ॾाढो सुठो मिलंदो आहे ऐं हिन करे हितां जी रोटी ॾाढी सुठी हूंदी आहे ऐं सवादु ॾाढो सवादु हूंदो आहे